इक बारी में स्विमिंग च पार्टिसिपेेट कीता ते में नमीं नमीं स्विमिंग सिक्खी दी ही ते में सोचेआ कि में करी लैगी ते जिसलै स्विमिंग स्टार्ट होई ते में अपनें जिन्नें बी मेरे फ्रैंडस हे में उंदे कन्नैं साढ़ी रेस लग्गनी ही ते जियां गै में स्विमिंग पूल दे अन्दर गेई ते मिगी लग्गेआ कि में नेंई करी सकगी पर जेह्ड़ी मेरी कन्नें आह्ली कुड़ी ही ओह् मेरे कोलूं अध्दी उमर दी ही ओह् ते में दिक्खेआ ओह् बड़े अच्छे तरीके कन्नैं करा दी ही ते फिर उसी दिक्खियै मिगी लग्गेआ कि नेंई में बी करी सकनी आं ते इक दुए गी दिक्खियै जां इक दुए बंदे गी दिक्खियै नेंई कि अस करी सकने आं ते मिगी एह् चीज़ लगदी ऐ कि अस अगर कोई बी चीज़ जिन्दगी च एह् सोचगे कि अस नेंई करी सकने आं पर इक दुए गी दिक्खियै साह्नू इस चीज़ दा बड़ावा मिलदा ऐ कि अस कोई चीज़ करी सकने आं ते और मीं एह्दे च जेह्ड़ी बड़ी अच्ची चीज़ लग्गी ओह् एह् लग्गी कि जिसलै में एह् चीज़ कंपलीट कीती ते मेरी उमर जिन्ना है ते में अग्गैं जिसलै पार कीता ते मेरे बच्चे खड़ोते हदे हे ते उनैं दिक्खेआ ते मिगी बड़ा अच्चा लग्गेआ कि में अपनें बच्चें दे सारें अगज़ैंपल सैट्ट कीती ऐ कि कोई बी इंसान दा उमर होऐ ते सिक्खनें दी कोई उमर होंदी नी ऐ ते कन्नैं मेरे जेह्ड़े इत्थें फ्रैंडस हे ओह्दे बाद साढ़ा इक मतलव बड़ा अच्छा ग्रुप बनीया ते स्विमिंग दा साढ़ा पूरा इक कल्व बनियां ओह्दी फिर में मैंबर बनी ते हून ते में बड़े अच्छे मतलव लैवल च करी लैन्नी होनीं आं ते मिगी बड़ा अच्छा ऐक्सपिरिंय लग्गेआ इस चीज़ दा कि मीं लग्गेआ कि हां में पैह्लैं सोचदी ही कि में पानी च जाई गै नी सकदी मिगी इन्ना डत लगदा हा पानी कन्नैं में कदैं जिन्दगी च नेंई ही सोचदे कि में कदैं स्विमिंग करी सकनी आं बट जिसले में इक बारी मतलव में सिक्खनां शुरु कीता भामें जिन्नी मर्जी इंसान दी उमर होए सिक्खनें दे कोई उमर नी होंदी अगर तोआड़ा मर ऐ अगर तुस सोचदे ओ कि तुसैं करनां ऐ तां तुसें हमेशा ओह् चीज़ करवनीं चाही दी ऐ क्योंकि डर उन्नी देर गै होंदा ऐ जिन्नी देर अस कुसै चीज़ च नां करचै इक बारी जे कोई चीज़ असैं शुरु करी ओड़ी ऐ ते ओह् चीज़ फिर भगवान अग्गैं अग्गैं करवांदा गै ऐ ते मेरा एह् मनना ऐ कि मेरे एह् जेह्ड़ा ऐक्सपिरिस ऐ जिसी आक्खी सकदे कि जेह्ड़ा मेरा अपनां ऐक्सपिरिंस हा सविमिंग गी लेईयै ओह् बड़ा गै अच्चा रेहा ओह्दे बाद में अपनां पूरा इक सर्कल बना या हून अज्ज दी डेट च में बड़ी अच्ची सविमिंग करी लैनी आं पानी कन्नैं मिगी बड़ा जादा डर हा जिसी कि मिगी फोबिया बी ऐहा पानी कन्नैं उस फोबिया गी में कम कीता ओह् जेह्ड़े चैलेंजिस हे उनेंगी में ओवरकम कीता ते अज्ज में ओह् चीज़ करी सकनी आं जेह्दा मिगी जिन्दगी भर डर हा कि में पानी च नेई जाई सकदी ते एह् मेरा ऐक्सपिरिंस बड़ा गै अच्चा रेहा